वैसे तो परिवार और दोस्त में तो अंतर है परिवार तो परिवार होता है वैसे दोस्त भी जो है से हैं बहुते ऐसे दोस्त हैं जो सही समय पर काम देते हैं और परिवार का जो है तो परिवार तो परिवार ही होता है उसमें सभी आदमी एक समान मिल जुल कर के अपना रहते हैं और परिवार और दोस्त में अंतर है लेकिन कुछ ऐसा है जो परिवार से भी बढ़ कर के दोस्त रहता है लेकिन परिवार में जो आदमी है वह सब जो है सो अपना सुख दुख में लेकर के चलता है और चलना ही चाहिए और वैसे दोस्त भी वैसे होते हैं जो वे भी सुख दुख में साथ लेकर के चलते हैं दोस्त तो वैसे हैं जो परिवार का आदमी छोड़ देता है लेकिन दोस्त ही साथ निभा कर के चलते हैं